مجھے ڈرائنگ کا ہمیشہ سے شوق ہے کچھ عام غلطیاں جو لوگ پہلی بار ڈرائنگ شروع کرتے وقت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ پنسل سے کورے کاغذ پہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گاڑھی پنسل کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنی پنسل کو ہلکے ہاتھوں سے بنانی چاہیے ہم تیز ہاتھوں سے کریں گے تو وہ گندی بھدی ڈرائنگ بن کر کے آئے گی اور ہمیں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ہمیں اپنے کاغذ کو صاف ستھرا رکھنا ہے کیوںکہ ڈرائنگ صاف ستھرے ہی کاغذ پہ اچھے سے نکھر کر کے آتی ہے یہ آپ اس اس چیز سے ایسے بچ سکتے ہیں کی آپ اک کاغذ میں ہلکا ہلکا شروعات میں ڈراء کریں جب آپ ہلکا ہلکا بنانا شروع کریں گے تو وہ اتنا گاڑھا نہیں ہوگا جس سے ہمارا کاغذ بھدا نہیں لگے گا نہ ہماری ڈرائنگ گندی لگے گی ایک اچھا فن کار بننے کے لیے آپ کو کافی مشق کی ضرورت ہے کیوںکہ مجھے لگتا ہے کہ جب انسان مشق کرتا ہے تو اس سے اس کی زیادہ سے زیادہ ڈرائنگ اچھی بنتی ہے